हँ बोलू अहाँ जुत्ता हँ अपन जुत्ताके दोकान छै कोन जुत्ता लेबै कतना नम्बर साइज कतना नम्बर होइए अहाँकेँ आठ नम्बरमे तऽ कै क्वालिटीके होइ छै पर कोन बढ़िआँवला लेबै कि कमवला कि कोना

हँ यौ बाटो छै सब क्वालिटीके छै अहाँ जे छै ने हँ हँ कपड़ावला छै वाटर प्रूफवला छै कोन अहाँ जे लेबे तऽ ओ पसन्द करै हँ हँ हँ हँ बच्चोके छै सिआनोके छै सभके छै सब साइजमे मिलतै हँ चारि पाँच सब साइजके रहै छै जेहन बा ब अहाँ लेबै हँ छओ छै बढ़िआँ तऽ हेतै ओ बाटे कम्पनीके ने बाटा कम्पनीके तऽ महगा पड़ै छै बुझलिए लेकिन हँ बढ़िआँ बाटा कम्पनी लेदरवला होइ छै लेकिन पानि उनिसे ओकरा बचबै ले पड़ै छै ने वाटर प्रूफवला हँ तऽ कमवला लेबै तऽ ओ तऽ पानि उनिसे तब नहि बचबै ले पड़त तब पानिओ आओरमे जै सकै छिए तब कोनो टेन्शन नहि रहै छै पानिमे भिजै जे हाँ ओ सस्ते पड़तै जे जादा महगा नहि पड़तै अएबै दोकानपर तभे ने अहाँ पसन्द तऽ करबै अहाँ अपनेसे आँए अच्छा छाँटिके अएबै तभे ने छाँटबै जुत्ता बहुत छै

हँ लड़किओके छै लड़कोके छै अच्छा अएबै तभे ने आबू ने अएबै तऽ हँ सबेरे अएबै तब ने फेरो ओना ले बजारेपर छै मेने रोडमे हँ मेन रोडमे छै गली मेन रोडमे छै तऽ ओ गलीमे थोड़े जएबै सामने सामनेमे मिलि जएतै हँ अएबै बस एस्टैण्ड उतरबै बस ओतहि सामनेमे मिलि जएतै टेम्पू एस्टैण्डमे ठीक छै आबू आओर आओर कोइ लेतै तऽ ओकरो सभ ओहोके कहि कहि देबै हँ हँ हुँ आबू बढ़िआँ समान भए जएतै गारन्टीके साथ मिलत छोट बड़ हेते ओहो बदला बदलि सकै छिए बुझलिए ओहिमे जे छै से छोटा बड़ा सब साइजके छै जे अगर हेते तऽ ओनाहिओ मतलब लै जएबै जे छोट बड़ हेते बादमे बदलि देल जएते ठिके छै आबू जल्दी